गुलाटी इलेक्ट्रिकल शॉप से बात कर रहे हैं क्या अभी मेरे को क्या है कि अपना ऑफिस रिनोवेट कराना है पूरा इलेक्ट्रिकल का उसमें काम कराना है वायरिंग भी रहेगा अंडरग्राउंड वायरिंग है मतलब सारा कुछ कराना है क्या मटेरियल आपके यहाँ से मिल जाएगा केबल अभी कैसे मिटर आपका कैसे बण्डल चल रहा है कितने एम एम का है पाँच एम एम का लेंगे तब किस कम्पनी का है केबल मेरे को हेवेल्स का चाहिए तो उसका क्या रेट है अच्छा तो रेट क्या है कि बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं अभी जैसे मेरे को चाहिए वो क्या बोलते हैं उसको स्विच चाहिए सॉकेट चाहिए टूयूबलाइट चाहिए फैन चाहिए एल इ डी बल्ब चाहिए पाँच सौ सॉकेट चाहिए पाँच सौ स्विच चाहिए पाँच सौ होल्डर चाहिए तीन सौ ट्यूवलाइट चाहिए दो सौ बल्ब चाहिए दो सौ एल इ डी चाहिए ठीक है रेट का आप पहले तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे को सारे का कोटेशन बना के भेजिए तो मैं एक बार देखता हूँ कि क्या रेट है उसके बाद हम आगे का सोचते हैं कि आपके यहाँ से लेना है कि नहीं रेट पहले समझ में आए कोटेशन दिलवाइये मेरे को ठीक है भैया ठीक है फिर भिजवाइये